हैलो बोलिए

आपको लेना भी है कितना लीजीएगा आप बेचते हैं जी आम बहुत सारे आम हैं बहुत सारे का आम है का मालदोह है चालीस रुपए और तीस रुपए कितना आम आप लीजिएगा हो जाएगा कम बोलिए कितना आपको लेना है बोलिए कितना लीजिएगा हाँ तो हो जाएगा उसमें कम आप कौन आम लीजिएगा कलकतिया लीजिएगा कि बाम्बे लीजिएगा आपको बताते हैं हमकों तो चालीस रुपए है आप लीजिएगा तो उसमें कम कर देंगे कितना लीजिएगा तीन पर्सेंट कम कर देंगे साठ रुपया कम कर देंगे हम भी तो हाँ है आम तो बहुत सारे आम हैं बहुत सारे रंग का आम है बहुत दीजिएगा सही तो दाम होगा ना लीजिएगा तो निमने दाम होगा हाँ दब लीजिएगा तो बहुत सारे आइटम्स आ जाता है तो बहुत सारे आइटम्स आप का अस्सी में रहता है लेंगे तब देंगे तब ही तो होगा कम देखते हैं ठीक देखिएगा की हाँ वाही तो बात है जो यूज़ करने वाले लोग होता है मतलब करता है कोई फायदा होता है तब ही उसको करने में मन लगता है आप बिजनेस करते हैं तो फ़ायदा नहीं होगा तो आप ही